मां सिंधी नंढो हूंदो हुअमि तेॾी महिल मूंखे सिंधी न ईंदी हुई ऐं हाणे वॾनि खां ॾिसी ॾिसी ऐं सिखी सिखी करे मूंखे सिंधी अची वेई आहे हिते असांखे सिंधियुनि जा लाॾा थींदा आहिनि इअं सिंधी अची वेई आजे ॿुधी ॿुधी करे ऐं स्कूल में वेंदा आहियूं त असांखे स्कूल में पोग्राम थींदा आहिनि सिंधियुनि जा ऐं सिंधी सिखण में असांखे कुझु दिक़त हुई कोन पहिरें खां असां सिंधी ॻाल्हाइण सिखी विया आहियूं न हाणे बि सिंधी ईंदी आहे हिन खां पोइ असां लाइ स्कूल में सिंधी पढ़ंदा आहियूं सिंधी सिखी करे ऐं ॾिसी ॾिसी ॿुधी ॿुधी करे असां सिंधी अची वियो आहे सिंधी असांखे ॻाल्हाइण में इजी रहे थी ऐं सिंधीअ खां असां असांजी मातृ भाषा आहे